हेलो जी नमस्कार सर सर मेरे को घूमने जाना था कोई आपके उधर घूमने लायक जगह है कौन कौन सी जगह है सर अच्छा ये तमनगढ़ में क्या क्या चीज़ें है देखने लायक जी अच्छा किस चीज का मंदिर है अच्छा और अपने ये सकरघाटा पर क्या चीज है अच्छा फिर क्या साधन मिलेगा वहाँ तक जाने का अच्छा वो ऐसी गाड़ी है अपने पास अच्छा ये अपने को सकरघटा जाने का कितना वो होगा चार्ज अच्छा कितने सीटर गाड़ी है अपने पास सत्रह आदमी है अच्छा रहा है सत्रह सीटर गाड़ी है आपकी

और फिर इनके अलावा और कोई बढ़िया फेमस जगह है आपके इधर घूमने लायक इनके अलावा अच्छा वो किस चीज का मंदिर है वहाँ पे अच्छा देवी का मंदिर है वहाँ पे अच्छा अच्छा चलो ठीक है तो वहाँ का करते हैं पहले आप उधर चमनगढ़ है और इधर सकरघटा घूम के लाओ हमको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और क्या है कि हमको कम से कम एक मन्थ का टूर देना है तो आपके पास जो भी फेमस जगह है तो हमको उन पर घूमना है तो आप इस हिसाब से बताइए कि हम उन जगहों पर घूम सकते हैं या अपने पास जो भी अच्छी जगह हैं उनमें अच्छा तो ये आपकी ऑफिस कौन सी जगह है अच्छा अच्छा और ये अपने खाने पीने कि व्यवस्था आपकी होगी या फिर और कुछ मिलेगा घूमने के लिए चलो ठीक है सर तो हम आते है आपके ऑफिस